आं हालो आं आमी न्ही एक गोंयान भोंवपा येयल्या ट्युरिस्ट तुमी मातशें म्हाका गायड करूं शकता तुमचें रेट कितकें एक दिसाचें तुमी म्हाका गायड केल्या तुमचे पोयशे कितके एक गायड केल्या आनी बरें हांगा न्ही शॉप बरी खंयची आहा म्हळ्यार म्हाका न्ही गांवठी मसालो जाय आशिल्लो खंय मेळटलो बरो हांगा म्हापशा मेळटा शॉपाची नांव बी कितें ती म्हाका मातशें सांगता तुमी खंयचे शॉपार मेळटा तें लोकेशन तेजें खंय तें अय खंय अमकें कडेन आं हां आं थंय बरें गांवठी शॉपार मेळटा न्ही आनी काजू काजू काजू बीन खंय मेळटा हांगा काजू काजू बियो गांवठी काजू बी हांव फोडलेल्यो बरो पॅकेट बी केल्ल्यो ती आमकां पार्सल व्हरपा जाय ती खंय मेळटली हांगा म्हापशे बाजारान मेळटा आं पॅकेट बरी न्ही शॉपाची नांव बी म्हाका सांगा मातशें आं मागीर म्हाका वॉट्सॅप करा म्हाजो नंबर सेव करा आनी म्हाका मात्शें धाडात हय खंय काजू बी मेळटा ती आनी सोरो उराक सोरो हांगा गांवठी सोरा काडटा न्ही हांगसले तें मातशे गांवठी हय तें मातशे पार्सल बी सगळे बरें पॅक करून मेळटले न्ही आमकां कशी रेट तेंची सवाय खंय शॉपा तें सांगा आमकां किदें आमी पयसल्यान येयलां न्ही कित ती लॉकल आमकां जाय न्ही सोरो सोरो खंयचो सोरो तो खंयचो कसो काडटा हो कसो फेणी कसो काडटा तो कसो काडटा तें खबरान काजू ओ कशें काडटा सांग मातशें म्हाका कसो काडटा तो

आं बाटी काडून मागीर रोस काडटा बरो प्युअर आसा न्हू तेंचो मागीर कितके दीस उरता तो असो पयस आमी भायर बीन घेवन गेले जाल्यार मागीर आतां आमी भायर बीन धाडपा शकता न्ही इंडिये भायर तो उरता न्ही कितके दीस उरता तो आं म्हळ्या उलता बरो आं आं तें बरें आहा न्ही आनी हांगचो यें बीन हय बरी आहा बिच्योच बीन आमच्या गोंयान गोंयान बिच्यो हय आनी तें आनी तें तुमी तेंची गाडी बी आमकां अरेंज करून दिवं शकता न्ही आनी एक गाडी एक सिटर आमी जाल्यार आठ जाण फेमिली येयल्या जाल्या एक आमकां व्होडली सुम हें करूं शकता तूं मिनिमम गाडी जीपशी ओपन जिपीन तेजी रेट बीन किदें दिसाचें किदें घेता तें सकाळचें न्ही कितके दिसाचे दिसा एक हजार देड हजार दोन हजार अशें किदें लागतले दिसाचे दीस भर भोंवत आसता करण की सांचे गे येवपा जाय न्ही एक दोन हजार बी घेतले तीन हजार दिसा एक फॅमिली भोंवपा आं आनी हें सोरो बिरो तुमी सगळें बरो मेळटा न्ही पॅकींग करून व्होरो शकता आमी आनी गोंयान आनी अशें किदें बरें स्पेशल आसा कितें आमी व्हरो शकता हांगासरलें गांवठी एक मसालो जालो काजू बी सोरो आनी किदें आनी किदें बरें आसा तुमचें गोंयान अशें आं चोव्यो बिवळ्यो म्हळ्या गांवठी चोव त्यो खंय मेळटल्यो म्हापश्या मागारांकूच हय आं घरा घेवन बसता ती भायलो आं ती मागीर म्हापशे येवन हें करता आनी गांवठी तानू बी न्हू बीन मेळटा आनी गांवटी तानू तें तें पॅकेटान मेळटा की तशें लूज किलोनी मेळटा आं लूज जय लूज मेळटा पॅकेटान पॅकेटान मेळटा सो तूं आमी खंयी पयस गेल्यार ती व्होरो शकता न्ही पॅकेटांनी आं तें आमकां मात्शें मात्शें गायड करा आनी तुमचें किदें दिसाचें हें तें मागी आमकां सांगा आमकां घेवन भोंवपाचें आनी तें आमकां मात्शें शॉपिंग करूं जाय न्ही तुमचें दिसाचें किदें तें गायडलायन तें म्हाका सांगा ओके थँक्यू देव बरो करूं